ندی میں تیرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہ تیز سا پانی آیا ہوا ہے چھوٹے موٹے ندی میں جا کے بچہ لوگ کے نہانا چاہیے پوکھر میں نہانا چاہیے ندی جو ہے کھلا ندی ہے اس میں بہت بڑا ندی ہے بہت بار اس طرح پانی آیا ہوا ہے اس میں نہیں نہانا چاہیے بچہ لوگ کو ڈر نہیں ہوتا ہے دل دل بہت ہے چوٹ لگ جاتا ہے بہت ندی میں بہت دل دل ہے پامپ پھچل جاتا ہے بھنس جاتا ہے اتے نا بھی ڈوب جاتا ہے کتنا آدمی بھی ڈوب جاتا ہے ل لاس ملتا نہیں ہے ہمارے گاؤں میں بچہ ڈوب گیا ہے مر گیا ہے لہاظ نہیں مل رہا ہے باروں کے ساتھ جانا چاہیے نہانے کے لیے کوئی بیمار ہے تو نہیں جانا چاہیے نہانے کے لیے ندی کا پانی بہت تیز ہوتا ہے پانی کروا پن ہوتا ہے بچوں بیمار پڑ جاتا ہے ناک میں پانی چلا جاتا ہے حلک میں پانی چلا جاتا ہے مر جاتا ہے مرنے کے بعد لحاظ نہیں ملتا ہے